ہلو جی جی آپ آپ اے سی جائیں گی یا نان اے سی سے اے سی کا زیادہ چارج لگے گا اور بنا اے سی کا چارج کم لگے گا اے سی کا دو سو روپیہ ہے اور نان اے سی بغیر اے سی کا سو روپیہ ہے جی ہلو ہاں ہم ایک گھنٹے میں آ جائیں گے ہاں ہاں آدھا گھنٹہ پینتالیس منٹ لگے گا لگ بھگ ہاں جی ہاں پینتالیس منٹ لگے گا ہاں ہاں جی ہوں ہوں ہوں جی